नमस्ते अच्छा हाँ सो तो हमारे सिलाई जाती है जैसे सिंपल सिंपल सूट का रेट दो सौ रुपया है अगर आप डिजाइन बनवाती हैं तो भाई उसका चार्जेस थोड़ा बढ़ेंगे तो क तो क्या करेंगे मतलब किस तरह का मतलब सादा सिलवाती हैं तो दो सौ रुपया रेट है अगर चार मतलब डिज़ाइन बनवाती हैं तो वही दो ढाई सौ पौने तीन सौ यही रेट है अब फिलहाल तो अभी तो बहुत सूट आ गए अभी तो खाली नहीं हैं लेकिन सिलवाना है क्या आपको अभी दस दिन के अंदर अच्छा अच्छा

अच्छा तो आपका नाप कपड़ा उपड़ा क्या चीज़

अच्छा चार सूट है तब तो देखिए भाई अगर यहाँ तो बहुत सारे सुष सूट आए अगर आपको चार सूट सिलने हैं तो उसके थोड़ा दाम एक्स्ट्रा लगेंगे अच्छा तो चलिए तो देखते हैं कपड़ा लाई हैं तो नाप वाप दे दीजिए तब देखते हैं आपने क सिलने वालों से कह के सिजा सिल सिल सिला जाएगा आप तो अपन तो हाँ दस दिन के अंद दस दिन के अंदर हम दस दिन के अंदर दे देंगे तो आपको बताइये आपको सिंपल चाहिए कि डिजाइन वाली चाहिए चलिए तो कोई बात नहीं तो आप तो आप ढाई सौ ढाई सौ करके पर सूट दे दीजिएगा हाँ एक सूट का ढाई सौ क्योंकि ज़्यादा आपको डिजाइन भी चाहिए और सिंपल का रेट ही वैसे दो दो सौ रुपया है अब आपसे एक्स्ट्रा जब आप थोड़ा जान पहचान के हैं तो एक्स्ट्रा आपसे ले नहीं रहे हैं आप ढाई सौ ही पर सूट करके दे दीजिएगा डेढ़ सौ रु डेढ़ सौ रुपए में डेढ़ डेढ़ सौ रुप डेढ़ सौ रुपए में कौन सिलता है भाई आप तो आप आप क आप यहाँ कहीं कहीं भी पता लगा लीजिए सिंपल सूट का दो सौ रेट ही है

नहीं देखिए भाई अगर अग अगर हम एक लोग से लेंगे तो मेरा क मेरा कल ग्राहक भी बिगड़ जाएगा इसलिए भाई दो जो सबसे लेते हैं वह उससे दस रुपया आप कम दे दीजिएगा बहुत यही कर सकते हैं ठीक है कपड़ा और नाप नाप आप भेज दे दे दीजिएगा फिर सिल के दे ठीक है